हरि ओम सभिनी खे मां कल्ह बि मां अठ ॾींहुं अॻु हिकिड़ी फ्लाइट बुक कई अहमदाबाद खां बैंगलौर जी जेके अचिणी राति जो ॿारहें लॻे हुई पर आई सुबुह जो छहें लॻे छो त मौसमु ख़राबु आहे त छह कलाक लेट थी वेई हाणे छह कलाक त मां एयरपोट ते न वेही सघंदमि त मां उते पासे में हिकिड़ी होटल बुक कई ऐं पर मुंहिंजो सामान न हुओ त मूंखे ॾाढी दिक़त पेई थिए त मां एयरलाइंस स्पाइसजैट वारनि खे फ़ोन पेई कया कि न तव्हां मुंहिंजी सामान खे महिरबानी करे मुंहिंंजे होटल जे हिन नंबर मुंहिंजे होटल जो एड्रेस ऐं मां तव्हांखे सभु मोकिलियां थी त इहे सभु सामान तव्हां मूंखे मोकिलियो त तव्हांजी हैल्प तव्हां जेकी मदद मुंहिंजी कंदा हुन सां मूंखे काफ़ी मदद मिलंदी छो त बिना सामान बिना गोरियुनि जे मां नथी रही सघां राति जो होटल में त प्लीज़ मां तव्हांजी समुझा थी तव्हां बि परेशान हूंदा छो त लेट आहे थियो आहे सामान त तव्हां बि कीअं सभु भीड़ में बबड में बचा पिया हूंदा कीअं सभु कंदो पर महिरबानी कंदा मुंहिंजे मथां त मुंहिंजो सामान मूं ताईं मोकिलाईंदा ऐं तव्हांजी ई करण लाइ मां तव्हांजो शुक्रगुज़ार थींदमि सॼी ज़िंदगी लाइ मूंखे प्लीज़ आहे इहो करे ॾिजो